जी हाँ मध्य प्रदेश में धर्म शिक्षा को लेकर काफ़ी सारे मुद्दे है जिन पर कि निपटारा करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है और अलग अलग धर्म के लोग कहते है कि हमारे धर्म के बच्चे जो है हमारी अलग ही शिक्षा ग्रहण करें एग्जांपल के तौर पर मुस्लिम धर्म हो गया वह उनके जो बच्चे हैं उनको अलग ही प्रकार की शिक्षा देना चाहता है वह वहाँ के लोग चाहते है कि हमारे बच्चे जो है मदरसा में जाकर पढ़ाई करें और उनको हिंदी भाषा के जगह पर उर्दू भाषा पढ़ाई जाए और जो मदरसा होता है उसमें उनको उन्क उनके पास जो बच्चे होते है उनको बचपन से ही अलग ही शिक्षा दी जाती है धर्म को लेकर जाती को लेकर जाति भेदभाव को लेकर जिससे कि उनके बच्चों का जो मानसिक स्तर होता है वह बचपन से ही डाइवर्ट हो जाता है अपने धर्म की ओर जिससे कि वह दूसरे धर्म के लोगो को अपना जो दुश्मन समझने समझने लगते हैं के नहीं यह दूसरे धर्म का है मैं दूसरे धर्म का हूँ यह ऐसा क्यों कर रहा है और कुछ भी रीजन हो सकता है तो इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए कि यह जो अलग अलग धर्म की बातें हैं इनको यहीं पर खत्म किया जाए अलग अलग धर्म के सभी लोगो को मिलाया जाए कि नहीं उनको समझाया जाए कि नहीं हम सबका एक ही धर्म है और हमारे को उसी के हिसाब से जो है कि काम करना चाहिए सभी धर्म के बच्चों के लिए एक ही शिक्षा कम्पलसरी होनी चाहिए और उन्हें जो है कि अपने धर्म को लेकर भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस चीज़ को समझना सच में हर एक धर्म के लिए बहुत जरूरी है